हमसभ तऽ मिथिलामे रहऽ वाला लोक छी आ शुद्ध मैथिली बुझै छियै शुद्ध मैथिली बजै छी आ बहुत तरहक लोक जेना जोलहे सभ आबि जाइ छै कपड़िये सभ आबि जाइ छै ओ सभ बजै छै अनेक तरहक टुटल फुटल मैथिली भाषा सभ बजै छै तऽ हमसभ ओ सभ बुझै तऽ छियै लेकिन बाजि नहि पाबै छी जेनाकि हमसभ सिमरिया दिश गेलहुँ स्नान करयकेँ लेल तऽ उम्हर एकटा छिका छीकी दोसर भाषा बजै छै ओ सभ तऽ बुझै तऽ छियै ओतय बुझै छियै ओकरा सभ सङ्गे कनि मनि बाजियो लै छी फेर अपना मिथिलामे एलहुँ घर एलहुँ तऽ फेर हमसभ जहिना शुद्ध मैथिली बजै छी तहिना बजै छी तैँ हमरा सभकेँ ओ भाषा नहि बाजल होइया आ मिथिलामे रहऽ वाला लोक छी शुद्ध मैथिली बजै छी ओतबे टा हमसभ बुझै छियै तैँ हमसभ ई विशेष नहि बुझि सकै छी